हम अहाँके ऐपपर एकटा गाड़ी बुक करेलहुँ हँ हमरा किछु जगह घुमैके लेल जेनाइ रहै जेना तारास्थान जेनाइ रहै मण्डन मिश्रके धामपर जेनाइ रहै कारूबाबा स्थान जेनाइ रहै कन्दाहा मन्दिर सेहो जेनाइ रहै आओर एकटा एतऽ बगलमे छथिन भोला बाबाके मन्दिर ओहिओ ठाम जाइके रहै तऽ एकटा हमरा सही रेट बताएब कतेक अहाँ लैलए चाहै छिए आओर गाड़िओ कनि ठीक ठाक रहना चाही साफ सुथरा आओर ड्राइवर भी नीक रहना चाही जाहिसँ कि हमर यात्रा नीक जकाँ चलै आओर कनि बढ़िआँसँ घुमी फिरी ताहिलेल हम अहाँसँ फोन कऽ कऽ ई बात करैलए चाहै छी जे अहाँ एकटा मुनासिब दाम हमरा सुनाएब कतेक चार्ज हेतै अहाँके गाड़ीके आओर समयपर सेहो भेजनाइ छै किएक तऽ बहुत लालसा अइ जे एहि बगल अगलके तीर्थस्थलके घुमी आओर देखी ई जगहके केहन छै कोशी नदीपर सेहो जेनाइ अइ बान्हके सेहो कोशी बान्हके सेहो देखैके लेल उत्सुकता अइ तऽ एकटा सही रेट बता देब फोनपर आओर नीक ड्राइवरके सङ्गे गाड़ीके भेजब इएह हम अहाँसँ कहैलए चाहै छी एकरा लेल अहाँ एकटा गाड़ीके भेजब